नमस्ते मैडम हाँ आप कहाँ से आई हैं

हाँ हाँ ठीक है हाँ अच्छा ठीक ठीक है मैडम आप जैसे यहाँ पर तो कई प्रसिद्ध मंदिरें हैं जैसे आपको लक्ष्मी मंदिर है सिद्धि विनायक मंदिर है और बंबा मंदिर है तो आपको जहाँ कहेंगी वहाँ घुमा देंगे हाजी अली है हाँ इसके अलावा औ हाँ यह समुद्र के बीच में है तो हम घुमा सकते हैं और यह शिर्डी के साईं हाँ शिर्डी के साईं बाबा हैं वह सब हाँ यहाँ सही कर रही हैं वहाँ पर अलग अलग पैसे लगेंगे हाँ जिस दिन हाँ जिस जिस मंदिर में आप जाएंगी तो जहाँ जहाँ जाएंगी तो वहाँ वहाँ का किराया अलग अलग ढंग से लगेगा जैसे सिद्धि विनायक का अलग लगेगा लक्ष्मी मंदिर का अलग लगेगा और बंबा देवी का अलग लगेगा हाँ वहाँ पर अच्छे अच्छे होटल भी यहाँ पर हैं आप जहाँ कहेंगी वहाँ वहाँ जो खाना होगा तो वहाँ हम रोककर आपको खाना भी खिलवा सकते हैं तो आपको वहाँ जैसे जहाँ कहेंगी पहले वहाँ उस मंदिर पर जहाँ कहिए तहाँ अपना ले चलते हैं हम और उसके अलावा शिर्डी के साईंनाथ मंदिर है हाँ हाँ अच्छी जगह घूम लायक़ देखने योग्य है और शनी देव का मंदिर है हाँ हाँ वह तो हाँ ठीक है हमको तो जानकारी है तो इसीलिए आपको बता दिए हैं ना आप जहाँ जहाँ कहेंगी जिस मंदिर में पहले वहाँ ले चलते हैं हम ही ले चलते हैं और आप घूम लीजिए और देख ली दर्शन कर लीजिए तो चलते हैं पहले सिद्धि विनायक मंदिर एक है चलिए समुन्द्र ओमुन्द्र भी घूमना है तो चलकर घूम लीजिएगा हाँ तो हाँ तो उसका अलग से लेंगे ठीक है अब चलिए नमस्ते